जी हाँ मैंने कई सारे जींस ख़रीदें हैं इन जींस को पहनने के बाद मुझे घुटन सी महसूस होती है क्योंकि जींस पहन कर मैं कहीं भी यात्रा नहीं कर सकता इसमें मुझे भिंचा भिंचा सा लगता है जींस पहनने के बाद पैर बिल्कुल टाइट हो जाते हैं तो जींस एक तरीके से मानो तो बहुत गलत है और जींस को एक बार धोने के बाद में उसमें से कलर की परेशानी होती है और उसका चैन भी थोड़ा टाइट आता है उसको लगाने में भी परेशानी होती है कई बार जींस का हुक है वह भी टूट जाता है अर्थात जींस का उपयोग बहुत ही गलत है